कोइ बिमारु हुजे माना वधि में वधि चांहिं कोकी ठाए ॾिंदासूं या दालि चांवर ठाहे ॾींदासूं जंहिं में हू बि ख़ुशि रहे जीअं ॿुढो जेको बि खाए हुन जे मन सां लाचारु उन खे ठाहे ॾिअणो पवंदो जीअं हू ख़ुशि रहे